ہیلو ہائے معاذ میں ایکچولی دس لوگوں کے لیے پندرہ ستمبر کے دِن پونے کی پُونے کی ٹرپ پلین کر رہی ہوں تو آپ کے پاس کوئی اسکیمز اویلیبل ہے یہ مجھے سُن کر اچھا لگا معاذ کیا مجھے یاترا کے اسکیم یا یاترا سے رلیٹڈ کوئی ایکٹیوٹی کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ مجھے اور ہمارے گروپ کو پورا وقت زیادہ سے زیادہ وقت پُونے میں بتانا ہے مجھے یہ بات سُن کر اچھا لگا پر بھوجن اور رہنے کھانے کا کیا رہنے کا کیا مجھے یہ اچھا لگا سُن کر اور بکنگ کے لیے کوئی پروسیڈنگز یا کچھ ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ سُن کے معاذ میں صُبح یا کل میرے گروپ کے لوگوں کی جانکاری لے کر آپ کو دو یا دو یا تین دِن کے اندر واپس واپس کانٹیکٹ کرتی ہوں آپ کی مدد کے لیے شُکریہ